साहायाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि समाजाव सोलिनाय मोनसे लोंग्रा बेसाद जाहैबाय बेखौ लोङोब्ला जोङो एसे फ्रेश मोनो खामानि मावनानै मेङोब्ला बा फुङाव सिखारनानै जोङो साहा लोंब्लासो एसे फ्रेश मोनो साहाखौ जोङो गावनि रुसि बायदि फुदुंनानै लोंनो हायो जेरै साहाखौ बानायनो आसले साहा पात थाबाय गाहाइयै सिनि थाबाय आमफ्राय सोरबा सिनिजों लोगोसे संख्रिबो होदेरफायो गाइखेर होयो बेफोरखौ फुदुंब्लानो जोङो साहाखौ मोनो थेवबो जोङो साहाखौ जोंनि रुसि बादि जोंनि गोसोबादिबो फुदुंनानै लोंनो हायो जेरैहाय साहायाव जोङो इलायसि होनानै बा लं होनानै बा हाइजें होनानै जोंनि रुसि बादि जोङो साहखौ लोङो साहाखौ सोरबा सिनिनि साहाबो फुदुंनानै लोङो आरो सिनि लोङैफोरा सोरबा मेथायनिबो साहा फुदुंनानै लोङो आमफ्राय सोरबाबा सुगारफ्रा ओरैनो साहा फुदुंना लोङो सिनि मेथाइ गैयाबालानो दा साहाखौथ' जोङो गासैबो भारत हाददथ' नंला गुबुन गुबुन हादरफ्राबो साहाखौ रिफ्रेशमेन हिसाबै फ्रेश गोसोखौ फ्रेश देहाखौ फ्रेश मोननो थाखाय बयबो बाहायखायो जाहैबाय दा बेखौ फ्रेश खालामनो बाहायनायनि जाहोनानो जाहैबाय बेहाय जोंनि माबाखौ देहाखौ गोसोखौ एक्साइटमेन्ट खालामग्रा मोनसे मेडिसिन टाइपनि मोनसे मुवा दं जायनि थाखाय जोङो बेखौ बाहायोब्ला गोसोखौ बा सोलेरखौ दसेनि थाखायनो फ्रेश मोनो एसेनोसै